ہندوستان میں کھانا کئی قسم کے بنائے جاتے ہیں ہر مذہب کے لوگ ہر الگ الگ قسم کے کھانے پکوان پکا کر کھاتے ہیں جیسے کہ مسلمان لوگ بہت ذائقے دار کھانا کھاتے ہیں جس میں مسالہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی اور بہت اچھا ہوتا ہے اس میں جس میں بریانی بھی شامل ہے جس میں چکن قورمہ بھی شامل ہوتا ہے جو بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور جیسے ہندو لوگ کھاتے ہیں جو پھیکا کھانا ہوتا ہے بہت زیادہ پھیکا ہوتا ہے وہ اور اِڈلی ڈوسا بنا کر کھاتے ہیں جس میں کچھ بھی مزہ نہیں ہوتا صرف پھیکا ہی رہتا ہے اور جیسے ہے پنجابی لوگ کھاتے ہیں جنہیں سکھ کہتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں پراٹھا لسّی اور مٹن پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں وہ لوگ مکھن بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہر تا مذہب کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہر قسم کا پکوان پکاتے ہیں جا اور اس میں الگ الگ قسم کے ورائٹیز بھی ہوتے ہیں مسلمان لوگ زیادہ تر مسالے کا کھاتے ہیں ہندو لوگ کھاتے ہیں تھوڑا سا پھیکا کھاتے ہیں وہ لوگ سکھ لوگ زیادہ تر میٹھا کھاتے ہیں اور گجراتی لوگ بھی بہت زیادہ میٹھا کھاکرا کھاتے ہیں گجراتی لوگ بھی بہت کھاکرا کھاتے ہیں جس میں کھاکرا پھاپھڑا ڈھوکلا بہت سارے جلیبی سب یہ سب چیزیں کھاتے ہیں وہ لوگ بھی اور کئی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ قسم کے پکوان پکا کر کھاتے ہیں لار جو لذیذ زبان کو لگتا ہے اپنے کو وہ استعمال کرتے ہیں پکوان میں بہت سارے مسالے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ